जोङो जोंनि न'खराव जों आं जेनेबा आंनि बोराइ फिसाजो फिसाज्ला दङ आरो जों साब्रै जोंनि आइ आफा बिहाव बिखुनजोआ हजों न' गामिआवसो थायो हजों मान्थिजरा होननाय गामिआवसो न'आव थायो आरो जों दा बेयाव बे खांख्लाबादा होननाय बे लावरिपारायाव थायो निउ लावरिपारायावहाय जों साब्रै बिमा फिसा बिदिनो आंनि बोराइ थायो आरो आइ आफा गैया बेवायबो न'आवसो दंजोबो बेवायबो दङ आब' बिजावजालि दङ सानै बेवाय सानै दङ आरो